हम जे ब्लेजर किनलहुँ ओ छला तऽ ओना ठीकेठाक लेकिन ओकर दाम बहुत बेसी महग छल जे हमरा कनि आँखि लागल खरीदऽ कालमे सेहो लेकिन तकर बाद जखन खिचलहुँ तऽ ओकर जे प्रोडक्ट छलै जे कहने रहै ओ चीज ओ नहि छलै कियाकि ओहिमे सॅं किछु किछु रुईया सेहो निकलि गेल आब ओ कनि हमरा नहि नीक लगैया ब्लेजर पहिरऽमे